ناسک ضلع ميں زيادہ تر لوگ مہاراشٹر كے معاشرتى اور اقصادى ڈسٹرکٹس سے كے رہائشى ہيں زبانى طور پر خانديکھى زبان ناسک ضلع ميں بولى جاتى ہے جوکہ مہاراشٹر کے مقامى زبانوں ميں سے ايک ہے يہاں كى ثقافت ميں مہاراشٹر كى رنگينى رسميں اور روايات شامل ہيں جو مختلف گروہوں کی تعليم اور اہميت كو دوشيزہ كرتی ہيں ناسک ضلع ميں مختلف نسلوں کا تعامل ہوتا ہے جوكہ مختلف زمرے ميں تقسيم ہوتے ہيں ان لوگوں كى ملى بھگت ميں مختلف ذات اور زبانيں شامل ہيں جوكہ ان کے روزمرہ كاروائيوں اور ثقافتى اشتراکات کو مختلف بناتے ہيں اقليتوں كے رہائشى علاقوں ميں زبان کى تبديلى ہو سكتى ہے جب وہ مختلف زبانوں كے ساتھ رہتے ہيں يہ تبديلى مختلف ذات اور لسانى گروہوں كے تعامل اور اشتراکات کى نماياں کو بھى متأثر کر سکتے ہيں